अगरि तव्हांखे बचाए रखिणो आहे खुले समुंडु तरण महिल त हुन या जाम तरीक़ा आहिनि पहिरों त समुंड में जॾहिं तव्हां वञो था त तव्हां हिकु लाइफ जैकिट ईंदो आहे उहो पाए वञो हुन खां छा थींदो अगरि तव्हां हिते नथा तैरी सघो त तव्हां डुबंदाव न हुन जी मदद सां तव्हां पाण ई मथे ईंदो हिकु इहे तव्हांखे बचाए सघंदो ऐं खुले समुंड में तरण लाइ जाम तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि जीअं की कॾहिं कॾहिं जाम वॾी लहर अची वेंदी आहे पाणीअ जी जेके तव्हांखे पाण सां गॾु खणी वञी सघंदी आहे ऐं किथे किथे ईअं थींदो आहे की पाणीअ जे अंदरि पथर हूंदा आहिनि त तरण महिल तव्हांखे उहो लॻी सघंदा आहिनि त तव्हांखे हुननि सभिनि खां बची रहण खपे